न्यूज़ चैनल त जीअं आहिनि असांजा रिपब्लिक भारत आहे नओ ज़ी टीवी आहे आजतक एन डी टीवी इंडिया टीवी इंडिया टीवी में असां हो ॾिसंदा आहियूं रजत शर्मा जो जेको हलंदो आहे

हुनजा सवालु बि सुठा हूंदा आहिनि ऐं जेके जवाबु साम्हूं वारो ॾींदो आहे त ॾिसे सोचे मतिलबु हीअं न अॻिमें माण्हू तयारी करे थो अचे उता साम्हूं साम्हूं सवालु पुछे थो साम्हूं साम्हूं जवाबु ॾेयणो आहे मतिलबु इट इस सिधो सुठे नमूने साफ़ सुथरो शो आहे त हिकु त इंडिया टीवी ॾिसंदा आहियूं जो हाणे जेको रिपब्लिक भारत चालू थियो आहे त हुननि में बि हुननि जूं कंहिं ॻाल्हियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि हा जीअं किथे कुझु दंगो फसाद थो थिए किथे काई शइ ॾेखारे हा त सुठी ॾेखारींदा आहिनि ज़ी टीवी आहे आजतक आहे त हिननि ते बि मतिलबु सालनि खां न्यूज़ वग़ैरह ॾिसंदा आहियूं पोइ बि सुठी न्यूज़ ॾेखारींदा आहिनि मतिलबु जीअं वोटिंग हूंदी आहे त वोटिंग में छा थो हले किथे छा थो हले किथे छा नथो हले छा थियणु खपे छा न थेियणु खपे मुल्क़ में त हिन ई बारे में हो सुठो पंहिंजो कवरेज ॾींदा आहिनि ऐं सुठी सलाहु सुठी न्यूज़ साफ़ सुथरी ॿई काथे किथे हो न आहे भाई प्रॉपर न्यूज़ न ॾेयनि व्रोंग इंफॉर्मेशन हीअं कुझु न हूंदो आहे सी एन बी सी आहे ॿियो हिन जा टाइम्स नाओ आहे मिरर नाओ आहे इंग्लिश चैनल आहिनि न्यूज़ जा हिननि में बि न्यूज़ वग़ैरह सुठो ॾींदा आहिनि थोरो घुमण फिरण जूं ॻाल्हियूं ॾेखारींदा आहिनि हा भाई किथे माण्हू ट्रिप थिए थो वञे या छा काथे हुनजी बि कंहिंमहिल विच विच में कुझु इंफॉर्मेशन ॾींदा आहिनि कुझु डिबेट्स थींदियूं आहिनि त हे इंडिया जा जेके न्यूज़ चैनल आहिनि सुठा आहिनि सुठी कवरेज था ॾेअनि सुठी इंफॉर्मेशन था ॾेअनि ऐं कंहिंमहिल डिजास्टर आहे किथे कुझु आहे त हुनजो अपडेट था ॾेअनि बराबरि भाई माण्हू चौकन्नो थी वञे हा भाई किथे वञिणो आहे किथे न वञिणो आहे सावधानी बरतियो त एॾे नमूने सुठा आहिनि असांजा इंडियन चैनल्स